भारत में स्वास्थ्य की देखभाल का तंत्र काफ़ी हद तक सुधरता जा रहा है सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए कि स्वास्थ्य उनके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है योजना वगैरह भी ला रही है जिससे लोगों को महसूस होए कि उनके को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए जिस वजह से कोई भी रोग उनके रोग न होए उन्हें उसके लिए वो प्रमाणपत्र भी दे रही है और आज कल के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है समय लोगों के पास समय ही नहीं है अपने स्वास्थ पे ध्यान के लिए उनकी दिनचार्य इतनी ज़्यादा हावी हो रही है उन पर कि उनके पास थोड़ा सा भी समय नहीं है कि वो सुबह उठ क योगा करें और अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें